गोंय हें सांस्कृतीक दायज आशिल्लें शार सैमान नटिल्लें आमचें गोंय हांगा सगळीं एकचारान रावतात सैम म्हणलो म्हणटकच याद येता ते पर्यटक जे गोंयांत भोंवडी करपाक येतात जायते पर्यटक गोंयांतल्या वेग वेगळ्या भागांनी भोंवडी करून वयतात जाल्यार कांय जाण हांगाचेच जावन रावतात आमच्यो जमनी विकत्यो घातात थंय घरां ना जाल्यार आपल्या धंद्याक सुरवात करतात पर्यटन हो असो भाग आसा जो आर्थीक नदरेन पयसो करताच पूण वांगडा जायते वायट प्रभावूय घडयतात आयज आमकां दर्यावेळींचेर रस्त्यांचेर शॅक्स घातिल्ले दिसतात पूण हे सगळें चलोवपी गोंयचे लोक कमी आनी भायले चड दिसतात गोंयांत इफ्फी जाता सगळे अभिनेते दिग्दर्शक लेखक येवन वयतात तशेंच कार्निवाल शिगमो जातात हाकाय जायते पर्यटक पळोवपाक मेळटात दर्यावेळीचेर आतां वोटर स्पोर्ट्स जाता सगळे लोक भायले पूण तांच्यांनी कितें वायट केलें जाल्यार पर्यटक गोंयच्या लोकांचें नांव बाद करतात आयज गोंयांत सगळ्यांत चड हानिकारक म्हणटात तें मायनींग जें लोकांचे भलायकेचेर खूब परिणाम करता मायनींग सारकें बंद पडलें तेन्ना जायतो लोक बेकार उरलो जेन्ना चालू आसिल्लें तेन्ना ते तांबडे धुल्लान लोकांची भलायकी इबाडपाक लागली पर्यटक गोंयांत येता तेन्ना हे गायड आसता ते कांय फावट तांकां नाडटा तेन्ना ते गोंयचे नांव पिड्ड्यार करतात तें पळोवन दूख लागता